कोण उलयता अय अय कित् आ कितें कितें जाय आशिल्लें हा अय सगळें आसतलें आनी कितले किलो जाय हा पंदरा किलो न्ही एक किलोक आमी चाळीस घेता आनी डिस्कावंट मेळोन थटी फाय बी अशें एक किलोक हय मेयट्लो फाय पर्संट डिस्कावंट आसतलो हय हय आमी डॅलिवर करतली तुमी एड्रॅस सांगल्यार पुरो हा होच नंबरान कॉल करप न्ही फ्रॅश जाय कोतमीर आसतली कोतमीर कडिपत्ता बी जाय आ कोतमीर कितलेशें जाय हा बरें आनी आनी कितें जाय फळां आसपा ना पूण आमी कोणाकी सांगतले दिव हाडपा शकता फळां खंयचे जाय अय बरें बरें कॉल करता बरें बरें आनी फळां खंयचीं खंयचीं जाय हा आ केळीं मँगो आनी मँगो मातशें म्हारग आहा एक मँगोक चाळीस बी अशें पडटा

आ मागीर आनी कितें जाय बरें बरें